हैलो नमस्ते मैडम जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक हां जी दस्सो कि'यां फोन कीता हां पार्टिसिपेट करना चाहिदा की नेईं करना चाहिदा चंगी गल्ल ऐ समां अग्गें होइयै खड़ोना चाहिदा पार्टिसिपेट बड़े बच्चे करा दे एडमिशन अद्धे कोला बच्चे फुल बी होने आह्लियां दो त्रै सीटां बची दियां न तुसें फार्म भरना चाहिदा हां इत्थे कोल गै साइबर साइबर कैफे कोल गै इत्थे गै फार्म भरना होंदा अपनी डिटेल्स देनी फोटो देनी नाम शाम अपना फोन नंबर सब कुछ देना उत्थे फार्म भरियै बस तुसें ज'मा कराई ओड़ना होर फीस लग्गनी ऐ पैसे लग्गने थोड़े जेह् बस पैसे देने फीस देनी ते ओह् तुं'दा फार्म भरोची जाना फेर तुसें तेआरी करन शुरू होई जाना अग्गें पार्टिसिपेट करने दी जेह्ड़े ई तुस पार्टिसिपेट करगे ओह्दे गै तुसें तेआरी करनी जियां डांस होई गेआ नच्चने दा जां डोगरी गाने गाने दा जां लिखने दा जां स्पीच बोलने दा बस तुसें होर बी बड़ियां आइटमां न एह् डांस दी बड़ी अलग अलग फार्म चली दियां न फोक डांस बगैरा बगैरा तुस ओह्दे बिच्च बी दिक्खी लैओ कोई बी ओह् चूज तुसें आपूं गै करना ना ओह् तुं'दी मरज़ी ऐ जो तुं'दा मन करग तुसें उयै चूज करना ना अपनी मरज़ी कन्नै चलना नेईं नेईं अह्ली हैन दो तिन्न सीटां बची दियां अगर फार्म भराना चांह्दे ओ अपनी डिटेलां सब कुछ चाहिदा ऐ ओह्दे आस्तै होर फीस लग्गनी ऐ हां स्कूल बिच्च बी होई जाना ओह् कोई गल्ल नेईं स्कूल बिच्च मैडम ऐ उत्थे ओह्दे आफिस जाना पौना बस तुसें फार्म भरना एह् सबकुछ फार्म भरियै ते ओह्दे बाद तुस अपनी तेआरी करनी ऐ कुसै दी हेल्प बी लेई सकदे तुस टीचरें कोल बी जाई सकदे ओ इत्थे बड़े सारे टीचर हैन डासिंग आह्ले होर थुआढ़े तुं'दी नेईं अज्ज भरी लैओ ना कल जिन्नां लेट करगे ओ फिर इ'यां गै सीटां फुल होंदियां जानियां हां तुस अज्ज अगर सब कुछ डिटेल हां अज्ज गै फार्म भराई लैओ ओह् ठीक रौह्ना नेईं उस ओह्दे बाद पंदरां दिन दे बाद होर बी इक प्रोग्राम होना ऐ ओह्दे बिच्च बी तुस हिस्सा लेई सकदे ओ लैना चाहिदा समां अग्गें होना चाहिदा हिस्सा लैने ई ओह् ते ओह् बी तुस अपनी मरज़ी चूज किश बी करी सकदे ओ लिखने दा जो बी बोलना जेह्दे बिच्च तुसेंई पूरा लगदा हां कि भई में बोली सकनी आं सब कुछ ओके ठीक ऐ